असांजे ईष्ट देवता झूलेलाल भॻवान जे बारे में कुझु ॿुधायो जीअं त तव्हां चयो त झूलेलाल असांजा ईष्ट देवता आहिनि हो बराबरि असांजा ईष्ट देवता आहिनि उन्हनि जी बि कहाणी ॾाढी दिलचस्प आहे त ॾह सैंचुरी में जेके मुस्लिम शासक हुआ जेके उता जा मुस्लिम रूलर्स हुआ उन्हनि सिंधीयुनि जे मथां अची काहे पिया ऐं उन्हनि खे पंहिंजो धर्म चेंज करण जे लाइ धर्म बदलाइण जे लाइ ॾाढो परेशान कयऊं त किन माण्हू त उहो मनी वरितो उहे मुस्लमान थी विया पर कंहिं सिंधी थटा जेके हुआ हिकड़े पासे रहंदा त उन्हनि इयो मञण जे लाइ मना करे छॾियो ऐं उन्हनि बादशाह जे ज़ुल्म खां तंग थी करे इहे सिंधु दरिया जेको हुओ उते वञी बिह करे उन्हनि चालीह ॾींहं तपस्या कई न को खाइण न को पीअण नको नवा कपिड़ा पातो न को पंहिंजो दाड़ी लाथऊं उते चालीह ॾींहुं हुननि लगातार तपस्या कई त चालीअ ॾींहं खां पोइ उते हुननि खे ॾाढो मींहुं पियो पए त आसमान मां जीअं आवाज़ु आई त भई मां तव्हांजी प्राथना स्वीकार कई आहे ऐं मां तव्हांखे बादशाह जे ज़ुल्म खां बचाइण जे लाइ मां हिते जनमु वठी करे अचा थो ऐं तव्हांखे उन बादशाह जे ज़ुल्म खां मां मुक्ति ॾेंदुसि ऐं पोइ उन्हनि खे दरिया में कहिड़े वॾे पले ते हिकिड़ो अछी दाड़ीअ में हो बिल्कुलु ॾाढो सुहिणो संत वांग़ुरु नजर आयो त उन खे इन करे उन खे वरूण देवता नालो कोठबो आहे त पो बराबर जीअं हुन चयो हो तीअं नवे महिने खां पो उता उता जे नसर कोल में देवकी बाई ऐं रतन राय जे घर में हिकिड़े बालक तेरही अप्रैल ते जनमु वरितो उहो चेट्र जो महिनो हो हो चेट जो पहिरियों ॾींहुं हुओ त उन ॾींहुं उन ॼनमु वरितो ऐं ॼनमु वरितो त घणा ई चमत्कार थियण लॻा उता जे बादशाह खे जॾहिं ख़बर पई त भाई हिते हिकु ॿारु ॼनमु वरितो आहे ऐं उहो हिकिड़ो भॻिवान जो अवतार आहे त हुन बि सोचो त वञी करे पंहिंजे वज़ीर खे चई त वञी करे ॾिसी अचु ऐं उन ॿार खे उते ई ख़तमु करे अचु त जीअं किसो अॻियां वधे ई न त उहो हिकिड़ो गुलु खणी आहियो जंहिंमें ज़हरु लॻाए करे त भई ॿार खे सुघाईंदुसि ऐं ॿारु ख़तम थी वेंदो पर ईअं थियो कोनि हुन ॿारु अहिड़ी लत हयसि उहो गोल वञी परियां किरी पियो ऐं पोइ जॾहिं ॿारु वातु खोलियो त उनखे उन ॿार जे मुंहुं में हिकिड़ो पले ते अछी दाड़ीअ वारो माण्हू नज़र आहियो थोरी देरि खां पोइ वरी हिकिड़ो सोरहं साले जो बालक घोड़े ते ॾुकंदो नज़र आहियो त उहो ॾाढो इहे सभु ॾिसी करे हैरान थियो त एतिरे नंढे बालक जे मुंहुं में इहो सभु कीअं थो नज़र अचे त हुन खे उहो चमत्कारु सम्झ में आहियो सम्झी वियो त कंहिं ईश्वर अवतार वरितो आहे सिंधियुनि जे ज़िंदगी में अची करे उन्हनि खे कष्टनि खां मुक्ति ॾेआणनि लाइ ऐं उते जेको झूलेलाल हो जॾहिं उने खे पिंघे में सुमारिंदा नंढे ॿार खे उओ पिंगो बि पाणई लुडंदो त इन करे उन जो नालो उहो झूलेलाल पियो ऐं पोइ जेको मिक्शा बादशाह हुओ हुन अची करे उन बि ईअं सब शयूं ॾिठियूं हुन चमत्कार ॾिठा त उहो बि उन जे पेरनि ते किरी पियो ऐं पोइ त ईअं लॻंदो हुओ त ॿिए जेके मुस्लिम आहिनि उए बि हुन खे मञणु लॻा अवतारी सम्झी करे ऐं उन जे लाइ पंहिंजा उहे बि भॼनु गीत ॻाईंदा हुआ सिंधियुनि जो त ईष्ट अवतार आहे ई आहे ऐं चेट्र जे पहिरियों ॾींहुं उन जो ॼनमु थियो त इन करे उओ ॾींहुं अॼु बि असां चेटीचंड जे करे मल्हाईंदा आहियूं वॾा वॾा मेला लॻंदा आहिनि सभु माण्हू इकट्ठा थींदा आहिनि भक्ति भावना सां उन्हनि जा भॼन ॻाईंदा आहिनि उन्हनि जी पूजा आर्तियूं थींदियूं आहिनि उन्हनि जी सिसा विराईंदा आहिनि त इन करे असांजो झूलेलाल त ईष्ट देवता आहे असांखे पंहिंजे ॿारनि खे बि उन्हनि जी सॼी अखाणी ॿुधाइणु खपे उन्हनि में उओ सब उन्हनि जी कहाणी ॿुधाइण खपे उहा पूजा भावना करनु खपे ऐं पोइ ईअं असांजी सिंधीअत असांजो पुराणो जेको इतिहासु आ उहो बि ॿारनि खे खबर पवंदो ऐं उहे बि पूजा भावना उन्हनि में बि उहा पैदा थींदी त ईअं झूलेलाल असांजो वॾो भॻिवानु आहे जय झूलेलाल